मैंने कभी अपनी कोरियोग्राफ़ी नहीं बनाई क्योंकि मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं डांस सीखने का शौक तो था और डांस करने का भी लेकिन वो शौक शौक ही रह गया क्या हेजिटेशन ज़्यादा रहता है ना और कभी अवसर भी नहीं मिला डांस सीखने का हाँ कभी कभार शादी ब्याह में डांस कर लेते हैं